हेलो हँ बोलीँ ठीक हइ नहि हँ अभी आलू कोराइ हइ आब खेतीमे होतै अथी भिण्डी रोपेतै बैगन खीरा हइ घिउरा हइ इएहसब ने आब रोपेतै हँ ओहिमे लागल हइ फुरसत हेतै ताहिके बाद ने अहाँ आओरके समाचार ठीक हइ ने अभी नहि जाइ छिए दीदी कहीँ हँ हँ आलू कोड़ल हो गेलै हँ हँ हँ अभी तऽ रोपेबै करतै अभी बेचै कहाँ छिए अभी आलू हइ तऽ आलुए ने बिक्री होइ हरा सब्जी अभी तऽ होइ नहि हरा सब्जी कोबी भेलै दस कोबी हइ पाँच पाँच रुपैए लेबै टमाटर हइ पनरह टमाटर हइ पनरह हुँ लेबै घरमे किछु छै अथी ठीक हइ तऽ लऽ जाउ कोना टमाटर पनरह कोबी हइ अथी आलू हइ दस कोबी हइ पाँच

ठीक हइ तऽ लऽ जाउ कि ठीक आओर वएह किसब होतै इएहसब ने होइ हइ अभी कथीके सीजन एहिके ने सीजन जाहि महिनाके जे सीजन रहै वएह ने रहै जाहि महिनाके जे ठीक हइ तऽ सीजन खतम होतै तऽ आएब जाएब मिलैलए हँ